तुस मिगी एह् सुनाओ तुं'दा दिन चर्या कि'यां शूरू होंदा कि तुस अपने सवेरे उठदे जिसलै तुस कि'यां कियां शूरुआत करदे दिन दी होर तुस एह् बी दस्सो मिगी कि तुस छुट्टियां मनाने गी कुत्थै जंदे केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् तुस घूमने गी जंदे हो ते कन्ने तुसें मिगी एह् सुनाना तुस थुआढ़ा जिंदगी दा लक्ष्य केह् ऐ केह् बनना चाह्ंदे अगर तुस अच्छी जगह् उप्पर पुज्जियै तुसें गी अच्छी नौकरी मिली कोई बड़ी नौकरी मिली कोई बड़ी नौकरी मिली ते तुस केह् करगे उस नौकरी दा लोकें गी फायदा पहुंचागे किश जां नेईं तुस लोकें दी मदद करगे कि नेईं तुसें मिगी एह् सुनाना ऐ तुसें मिगी एह् सुनाना ऐ सब तों पैह्लैं तुसें मिगी एह् सुनाना ऐ थुआढ़ा दिन कियां शूरु होंदा शूरु करी ओड़ो मिगी सुनाना सारें शा पैह्लैं सवेरे उट्ठियै सारें शा पैह्लैं सवेरे उट्ठियै सूर्य नमस्कार करने दे बाद में न्हाने गी जन्नां में ते इस बेल्लै में इक्कला रौह्नां में ते सारे शा पैह्लैं स्कूल सवेरे उठियै सूर्य नमस्कार करने बाद में न्हाने गी नहाने गी में बौली जन्नां ऐ जेह्कड़ी मेरे मेरे जित्थै में रौह्न्नां उत्थूं कशा कोईं दौ किलोमीटर दूर ऐ उत्थुआं नहाने दे बाद आइयै तकरीबन कोई अद्धा घैण्टा लग्गी जंदा ते अद्धे घण्टे दे बाद ते में थोह्ड़ा बहुत कताबां खोह्लियै पढ़ी लै्नां ते फ्ही ओह्दे बाद अपने आस्तै न्हारी बनाना पौंदी ऐ कि की में इक्कले रौह्न्ना होन्नां ते आपूं गै बनाना पौंदी ऐ ते रुट्टी बनाने दे शायद बाद फ्ही न्हारी नूरी खानी न्हारी खाने दे बाद बर्दी लानी त्यार होइयै ते काॅलेज चली पौना ऐ एह् मेरे सवेरे दा सवेरे दा कम्म ऐ ते सवेरे उट्ठना ते काॅलेज जाने दे बाद क्लासां पढ़ियै इ'यां गै हफ्ते दे पं दिन सवेरे इ'यै कम्म चलदा ऐ ते काॅलेज क्लासां पढ़ने दे बाद दोपैह्री रुट्टी जेह्ड़ी खन्नां ओह् बजार खन्नां ऐ दोपैह्री बजार रुट्टी खाने दे बाद कमरै जाइयै थोह्ड़ी रैस्ट करना ऐ रैस्ट करने दे बाद में फ्ही शामी बजारै गी औन्नां बजार आइयै कुतै चक्कर शक्कर लाने पौंदे ते सब्जी सूब्जी रक्खियै उसदे बाद फ्ही में रातीं जाइयै रुट्टी बनाना रुट्टी बनाने दे बाद थोह्ड़े चिर फोन चलाने दे बाद थोह्ड़े चिर पढ़ने दे बाद फ्ही में सेई जन्नां फ्ही इ'यां करियै' मेरा दिन कटदा ऐ हफ्ते दे पंज दिन कटदे न ते हफ्ते दे छेमें ते सतमें दिन कुदै देहाड़ी लाने बी जना ऐ ते शनि ते ऐतवीर में देहाड़ी लानी होंदी एह्दे करी ओह् दौं दिनें दा टाईम टेबल ओह् लग्ग ऐ ते उस दिन में सवेरे उट्ठियै न्हाई धोइयै न्हारी बनाइयै कम्मै उप्पर जान्नां शामीं रुट्टी बनाइयै सेई जन्नां की कि हुट्टन होए दा होंदा ऐ उस दिन ज्यादा टाईम करियै सेई जन्नां ते इस करी मेरे दिने दी शूरुआत होंदी ऐ एह् दिन ते एह् मेरे दिन दा कम्म ऐ ते उस दे बाद में तुसें गी सुनाना लगां ऐ अपनी विकेशन यानी छुट्टियां कट्टन कुत्थै जन्नां ऐ निक्के होंदे हे तां उ'नेंं दिनें अस अपने नानीघर जंदे हे तां नानीघर जाने दे बाद निक्के निक्के होंदे हो तां अपनी गर्मीं दियां छुट्टियां कट्टन अपने नानीघर जंदे हे कि जे मेरा नानीघर जंदे हे उत्थुआं अस उं'दे कन्नै दूआरी जंदे हे दूआरी ही जेह्ड़ी इक सामनै ठंड़ा इलाका हा ओह् इक घूमने फिरने आह्ली टूरिस्ट स्पार्ट बी आखने आं ते ओह् रामनगर दे दूर दराज इलाके च पौंदा ऐ सामनै इक बहुत उच्चा इक प्हाड ऐ ते उत्थै बर्फ बी पौंदी ऐ ते उत्थै गर्मीयैं दे दिनें बी ठंड़ होंदी ऐ ते मेरे नानकिये हे उत्थै बरसांती दे दिनें अपना माल लेइयै दूआरी जंदे हे दूआरी जाने दे बाद उंदै कन्नै मक्कां बी गूड़ाने हे मक्कां गूड़ाइयै उंदे कन्नै गै उंदै मैहीं ड़ंगरें कन्नै सीटां बी मारदे हे ते निक्के होंदे अस नानीयै कन्नै दूआरियै जंदे हे दूआरियै जंदे हे ते उस दे बाद जि'यां गै अस बड्डे होंदे गे तां अस साढ़े घूमने फिरने दे शौक जगह् चेंज होंदी रेहियां जि'यां गै उघमपुरा दा आए उघमपुरा दा आने दे बाद नमें दोस्त बने ते फ्ही असें छुट्टियें दा पलैन कुदै होर करना तां ते इ'यां गै पतनीटाॅप होईआ सरनासर होईआ जियां सौन महीना आई गेआ अमरनाथे दी यात्रा चलदी ऐ तां अमरनाथ जानै दी पलैनिंग बी होंदी ऐ अमरनाथ यात्रा जाने दी बड़ा गै शैल लगदा की कि ओह् बी इक ठंड़ा इलाका ऐ जां फ्ही अस माता वैष्णो देवी बी जन्ने आं जेह् माता वैष्णो देवी जाना होऐ तां अस सारे दोस्त इकठ्ठे होइयै जन्ने होन्ने आं अस मैक्सिम जिन्नां बी ज्यादा शा ज्यादा दोस्तें कन्नै गै जन्ने आं अगर घूमने फिरने गै जाना होआ तां अस दोस्तें कन्नै गै अस दोस्तें कन्नै गै जन्ने आं जि'यां कदें कि अस माता वैष्णो देवी गे इक बारी दी गल्ल सनान्ना अस घूमन फिरन अस घूमने गी गे माता वैष्णो देवी गे ते माता वैष्णो देवी गे चार बंदे गे तेअस उस उस टाईम चार नीं सत्त बंदे गे छे सत्त गै दोस्त हे अस ते अस उधमपूरां दा शामी पंज बजे गड़्ड़ी बैठे ते राती पूरी राती राती कोई सत्त बजे अस कटरै पुज्जे ते कटरे दा बाणगंगा कोई अस अठ बजे यात्रा शूरू किती अठ बजे यात्रा शूरू करने दे बाद अ कोई नौ साढे नौ बजे दे करीब करीब अस पुज्जे अद्ध कुआरी जाइयै असें ढाबे पर रुट्टी खाद्धी ते बाद असें फ्ही यात्रा यात्रा अग्गै बधने लेई शूरू कीती पर उत्थै असें इक कम्म होर बी कीता जि'यां असें अद्ध कुआरी दा गर्वदून गुफा टप्पने दी सोची ते असें उत्थुआं टिकट लैती ते टिकट लैना दे साढ़ी टिकट उप्पर त्रीए दिन बारी ही ते इस करी फ्ही उत्थुआं चलदे होई अस भवन दी होर बधदे रेह् अस सत्तै बंदे चलदे चलदे राती कोई सढे दस्स पौने ग्यारां दा टाईम हा अस भवन पुज्जी गऽ भवन पुज्जने दे बाद असें मनोकामना भवन च विश्राम करने दी सोची ते फ्ही अस सारे जने उत्थै लेटियै ते सवेरे चार बजे उट्ठियै थोह्ड़ी चिर रैस्ट करने दे बाद सवेरे चार बजे उट्ठियै न्हाने दे बाद महादेव दे चरणें आह्ले पास्सै बड़ियै दर्शन करने आस्तै चलदे होई साढ़े च चार बंदे लाईनी च लग्गी गे ते त्रै बंदे मेरे दोस्ते दे पापा उत्थै गै कम्म करदे हे ते उं'दे कमरे च गै लेई गे ते चार बंदे अपने लाईनीं लग्गियै दर्शन करने गी चली गे ते अस अपन उंदे कमरे च चली गे उत्थै कमरे च जाने दे बाद असें उत्थै मेरे दोस्त दे पापै अस्सें गी उत्थूआं वी आई पी आह्ली लाईनां लुआइयै ते असें गी पैह्लैं दर्शन कराए ते उस दे बाद उत्थै असें दर्शन करने दे बाद ओह्के अपने च'ऊं दोस्तें गी रोकेआ ते च'ऊं दोस्तें गी रोकने दे परैंत अपना समान लैता ते अस भैरो घाटी होर रवाना होई गे रवाना होई ग दिन दे कोई लगभग दौं बजे अस भैरो घाटी पुज्जे ते भैरो घाटी पुज्जने दे बाद अस उत्थूं दे दर्शन करने दे परैंत अस सिद्धे आई गे इै अस कोई त्रै बजे सांझी छत्त पुज्जे ते सांझी छत असें बड़े चिर बसांऽ कीता ते बसांऽ करने दे परैंत फ्ही अस अद्ध कुआरी आए अद्ध कुआरी दा अ दूए दिन पुज्जे फ्ही बी साढ़ा असें सोचे दा हा गर्व जून टप्पनी गर्व जून गुफा दे दर्शन करने न असें नेईं करी पाए कि केह् दूऐ दिन फ्ही ज्यादा हुट्टन होने दे कारण अस सिद्धे गै बाण गंगा ढली गे बाण गंगा दे बाद शामी कोई पंज दे करीब करीब कोई असें कटरे दा गड़्ड़ी पकड़ी उधमपुरै गी चली पे ते उधमपुरे गी ओनै दे बाद राती कोई शामी सत्त बजे करीब करीब अस उधमपुर पुज्जे ते में बाकी अपने अपने चली पे ते अस त्रै दोस्त कुदे रैस्ट्रां पार्टी करने गी चली गे ते पार्टी करने दे परैंत ते दौ दोस्त मेरे अपने घरे गी चली गे ते में अपने कमरे गी चली गेआ ते उस दे बाद में कमरे च आइयै रुट्टी बनाई ते रुट्टी बनाने दे बाद'अ 'ऊं सेई गेआ उसदे बाद फ्ही असें इक पलैन बनाया ते फ्ही अस गऽ उत्थै गे अस दो दोस्त गै गे दवैं दोस्त अस इक्कठे गे असैं जाने बाद उत्थै जाने दे बाद असें गणपति तक गड़्ड़ी इत्थुआं में गेआ ते ओह् घरे दा आया ते नुआढ़े लाड़ हा उत्थुआं औने दे परैंत मेरी नुआढ़ी चत्त भरमीन होई ते भरमीनां दा अस गड़्ड़ी पकड़ी ते अस गणपति तक गड़्ड़ी उप्पर गे ते उत्थुआं अ पैदल गे उत्थां पैदल जाने दे परैंत अस मराड़ा माता पूज्जियै असें उत्थै असें दर्शन ते दर्शन करने दे बाद असें लंगर चक्खेआ ते लंगर चक्खने दे बाद अस उत्थूआं आए ते उत्थूआं आने दे बाद अस रातीं बड़े लेट होई गेदे हे शामी दे बज्जी गेदे हे गड़्ड़ी कोई नीं ही गणपति दा ते गणपति दा उप्पर जंगल गै जंगल ऐ शामी अपने दोस्तें कन्नै नुआढ़े गी चली गे ते नुआढ़े घरै ई जाने परैंत ते आमी नुआढ़े घरै गी गेआ उठी ते रातीं रेह् उत्थै ते इ'यां गै साढ़ी यात्रा सफल होईआं ते कदें ते अस ज्यादा चक्कर लाने गी जम्मू जन्ने होन्ने ते जम्मू कि करी जन्ने कि जम्मू बड़े कम्म होंदे कम्म काज करने कम्म करने दे परैंत अस जम्मू जन्ने होन्ने ते उत्थै जन्ने उत्थै सढ़ा इक्कै मक्सद होंदा कि कम्म बी करी औने ते चक्कर बी लाई औने इ'यै कन्नै कम्म बी करी औने ते चक्कर बी लाई औने कदें जम्मू कल्ले नीं जन्ने होन्ने हमोशां त्रैं बंदे इक्कठे गै जन्ने होन्ने ते कदें वेव माॅल फिरने कदें बाग ए ते कदे कदै फिरदे रौह्न्ने आं चक्कर चक्कर ते कन्नै अपना कम्म करने उस दे बाद अस चक्कर लाइयै शामी वापिस उधमपुरै गी आई जन्ने होन्ने ते इसदे बाद में तुसें गी सनान्नां कि बचपन च मेरा केह् गोल हा ते बचपन शा गै मेरा इक्कै गोल हा कि आर्मी च जाना आर्मी च जाने दा गोल हा ते में दसमीं दे बाद त्यारी शूरू करन लगा ते इक बारी में दसमीं दे बाद आर्मी दी शूरू करन लगा ते उसदे बाद फ्ही लाकडाउन शूरु होई गेआ ते फ्ही आर्मी दी त्यारी होना बंद होई गेई ते इसदे बाद दो हज़ार बाई भर्थी आई ते भर्थी औने दी असें त्यारी कीती ते भर्थी दिक्खने बी गे भर्थी दिक्खने गी अस जम्मू सूंजमा गे ते उत्थैं जाइयै बी भर्थी दिक्खने गी गे ते अस त्रै बंदे इत्थुआं गे ते दौं साढ़े कन्नै जम्मू दा शामिल होए ओह् मेरे ग्रां दे बचपन दे दोस्त आए दे हे ते सारें किट्ठे होइयै कमरा लैता ते कमरा लेइयै उत्थै रेह् रातीं अ ते उसदै बाद असें एह् भर्थी दिक्खी ते उत्थै मेरा भर्थी दिक्खने दा सपना चूर होईआ में पैह्ली बारी भर्थी नेईं होआ ते भर्थी दिक्खियै ओह्दे परैंत अ'ऊं कम्मै उप्पर गेआ कमेमै उप्पर जाने दे बाद मेरा इक कट्ट लग्गे ते हुन में भर्थी नेईं दिक्खी सकना ते में इस्सै करी भर्थी नेई दिक्खी सकना ऐ ते इ्सै लेई हुन में अपना गोल चेंज करी दित्ता ऐ ते हुन में आर्मी च नेई जाई सकना ऐ ते हुन में कोई होर चीज शूरू करनी ऐ जि'यां कि पी एच ई ड़िपार्टमैंट च उत्त च में तुसें गी सुनाया कि में प्लमबर दा कम्म करना ऐ